आंनि साननाय बादिब्ला आसामनि जे आबाद दारिमिनखौ जोङो फोजौ खांनांगौ आरो फोजौ खांनांगौब्ला सरकारा आबादारि मानसिफोरनो एबा आबाद मावग्राफोरनो माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ होनांगौ नाथाय जाय आबाद मावगोन बिथाङाबो गोथार गोसो लानानै बा गावनि मेइन थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बा सौहैहोनो थाखाय बियो गावनो उद्देस'खौ थिग खालामनांगोन आरो बेबायदि खालामनानै मावै मावै जों जुदि मावबाय थायोब्ला गासिबो आबादखौनो जोङो मावनो हायो जेरै गोग्लैसोनानै थानाय हायाव बायदि रोखोमनि गोरान आबाद मावनाय हमनानै लादो फुख्रि गय गायनाय बा बेसर खुबैनाय बा बायदि स्ट्रबेरि आबाद मावनाय दा बेफोर आबादफोरखौबो जों मावनो हायो आबाद मावनो थांनायनि सिगां जुदि गावनि गोसोआनो थिग नङाब्ला जों आबादखौ मोजां मावनो हाया आरो आबादआ जोंनि जिउ बे आबादखौ मावनानै दिहुन्नो हायोबा इक'नमिकेलि जों फारफ्रामजोंबो जौगानो हायो जेरै ना फिसिनाय बा हांसो फिसिनाय बा दाव फिनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा रोखोमनि आबाद दा जोङो फारफ्रामखौबो जायखौ मावगोन बेखौ जोङो थि खालामनानै मावलांनांगौ आबाद नङाबाथ' थांना थानो हाया मोजां आबाद मावोब्ला सरकाराबो एसे एनैखौ मदद खालामनो हायो आरो मदद खालामनायाबो गोनांथार मानो होनबा दानि दिनाव डे टु डे सामफ्रामबो जे बेखारनि जेंनाया बारायबोगासिनो दं आरो बे बारायबोबाय थानाय बेखारखौ समयसाखौ जुदि समादान खालामनांगौब्ला गैया खालामनांगौब्ला जोङो मोनसे नङा मोनसे गावनि जिउ खुंनायनि लामा बे लामाखौ जोङो लानांगोन होमब्लासो जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायाव जों जौगानो हागोन सासे सार्भिस मावनायाल' थांना थानो हाया आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि रांखान्थि जोंनि इक'नमिक्स बे इक'नमिक्सखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो इक'नमिक्सआ बियो बेखौ जौगा होनांगौब्ला जोङो ओरैनो थाब्ला जाया जेरै महात्मा गान्धीआबो बुंलांदों जाय ओरैनो जिरायनानै थायो बियो नो अवान काइन्डस अफ रबारि होमबा जोङो साख्रि गैयाबाबो मोजां आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो दा जोंनाव आबाद मावनायनि गोबां गोदान गोदान आगजुफोर फैबाय जाय आगजुफोरखौ मोजां आबाद मावबाय थाबा जोङो सरकारनावबो बिनो हायो आरो सरकाराबो जोंखौ नितसय मदद खालामनो हायो दा बेबायदि जोङो ओंखायनो साफ्रोमबो मानसिया आबादाव इन्टारेस्त जानांगौ आरो आंबो बिदिनो सासे आबाद मावो आंनावबो गोबां आबाद दं जाय आबादफोरखौ आङो नायनानै गोजोनबाय थायो आरो बिनि गासिबो बिथिङाव बिनि बे आबादनि जौगानायनि थाखाय हासार होनाय दै होनाय बे हाबाफारिया थि समनि गेजेराव जानांगौ होमब्लासो जोङो आबादनि मोजां फिथायखौ मोन्नो हायो आरो आबादनि गेजेरजों जोङो गावखौ इमप्लयेड खालामनानै लानो हायो जोङो बेबादि बिथिंजों जों थांबाय थायोब्ला सरकारनि बो माखासे अनुदानखौ जोङो मोन्नो हायो आरो जोंबो बे मोजां फिथायखौ जोङो मोनो आरो गावखौ मोनसे नङा मोनसे बिथिंनि गेजेरजों जोङो बानायनानै लायाबा आथिखालाव थांनानै थानाया गोब्राबथारसै मानो होनबा आनइमप्लयेड प्रब्लेमाथ' बारा जाबाय होनबा जोङो जिखुनु आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनखानांगोन दा बे खामानिखौ ओंखायनो आंबो बयखौबो जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बेखार माखासे सेंग्राफोरनि गेजोराव जों बे आबाद मावनायखौ सोलोंजानो लुबैयो आरो सोलोंनांगौ आबादआनो जोंनि जिउ जोङो बेबादिनो भारतनि स्नि जौसेआव स्निजिबा बाहागोआनो आबादारिखा होमबा जोङो बे आबाद मावनानै जिउ खांनायाव जोंहा जेबो खथि गैया दा बिनि गेजेराव मोनसेल' महथ उद्देस' थानांगौ मानि खथ' फरिस्रम खालामनांगौ आरो थांखिया मोनसेआनो जानांगौ होमब्लानो जोङो आबाद मावनो हायो आरो आबादनि इउनाबो इउनखौबो जोङो बेबायदिनो मोन्नो हायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय